सागर रेस्टोरेंट मां था ॻाल्हायो मूंखे तव्हां खां हींअर जेको खाधो घुरायो हुओ हुन जो छोकिरो ॾियणु आयो उन जो वहिंवारु न वणियो हुन मां तव्हांखे चवणो हुओ हिन जे करे ॿियो दफ़ो कॾहिं तकलीफ़ु न पए हिन जे करे तव्हांखे चवां थो